साढ़े इ'यां पड़ोसी च बड़े लोक रौंह्दे आं पर सानूं में जिन्ने जानदी आं उंदे पंज लोग आं जेह्ड़े नाम ऐ इक ते ऐ चीकू इक ऐ अनु इक ऐ सोनू इक ऐ नेहा इक ऐ गुड़िया